یس میم یس میم بتائیے فیمس ریسیپی ہمارے پاس بہت ہے آپ کو کیا چاہیے دیکھیے میم ہمارے پاس چکن مسالا ہے اور چکن مسالا ہاف پلیٹ ہے ٹو ہنڈریڈ روپیز کا اور فل فور ہنڈریڈ مٹن قورمہ ہے ہمارے پاس اور یہ مٹن قورمہ ٹو ففٹی روپیز ہاف پلیٹ ہے اور فائیو ہنڈریڈ کا مطلب فل پلیٹ ہے اور چکن ٹکا ہے اور ٹکا چکن ٹکا فور ہنڈریڈ روپیز مطلب فل پلیٹ ہے فور ہنڈریڈ کا اینڈ ہاف ٹو ہنڈریڈ پڑے گا آپ کو اینڈ بٹر چکن ہے فل فائیو ہنڈریڈ کا ہے اور یہ آپ کو مطلب ہاف پڑے گا ٹو ہنڈریڈ روپیز کا اور چکن افغانی ہے ہاں اور چکن چلی ہے اور مٹن بریانی ہے بٹر چکن ہے آپ کیا چاہیں گی بٹر چکن ٹوئنٹی فا ٹو ففٹی روپیز کا ہے ہاف پلیٹ بٹر چکن اور پھر ٹو فائیو ہنڈریڈ روپیز کا ہے فل پلیٹ یس میم ہاں آپ اور کچھ دیکھ لیجیے چکن بریانی دیکھ لیجیے ہنڈریڈ روپیز ہنڈریڈ روپیز ہاڈ ہاف پلیٹ اور فل ون نائنٹی

ہاں آپ اس میں سے چوز کر لیجیے میم چلیے آپ ہم کو سلکٹ کر کے بتائیے گا